اگر ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہوتا ہے یا اس کو بیماری زیادہ لگ جاتی ہے تو ہم اس کے لیے کھچڑی بناتے ہیں سوپ بناتے ہیں دال بناتے ہیں جس سے اسے صحت اس کی جلدی ٹھیک ہو اور ہم جیسے گوند بناتے ہیں اور گگن کھجور ڈال کے کھیر بناتے ہیں جس سے اسے طاقت ملے اور اسے اس کی صحت جلدی سے جلدی ٹھیک ہو اور وہ اچھا محسوس کرے ایک دم پھیکی کھچڑی بناتے ہیں اس کے اندر کچھ نمک کوئی مرچ کچھ نہیں بالکل پھیکی بناتے ہیں وہ اس سے کھا کے اس تھوڑا اچھا محسوس ہو اور جیسے سوپ بناتے ہیں سوپ جو ہوتا ہے وہ بالکل پھیکا کوئی مرچ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا جسے کھا کے بھی الگ سا محسوس ہوتا ہو وہ سوپ بالکل ایک دم پھیکا ہوتا ہے اس پیتے اس کو وہ بناتے ہیں جیسے دودھ میں کھجور ہوگئے وہ طاقت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں جس سے اس سے انہیں طاقت ملے یہ سب کے اور ان سب سے سب کو کہ وہ اچھا محسوس کرے اور جلدی سے جلدی اس کی بیماری دور ہو سکے اس لیے ہم یہ بھاری پکوان ہم بناتے ہیں